میں ملازمت تو نہیں کرتی لیکن میں جو ہے تو ٓگر سیلف امپلائڈ ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے اور تھوڑا پڑھائی کا موقع ملنا چاہیے اس چیز میں تاکہ میں اور آگے بڑھ سکوں مطلب ایز آ پروفیشنل مجھے لگتا ہے کہ اگر مجھے اور تھوڑی پڑھائی کے کا موقع ملے یا اس فیلڈ میں اور ریسرچ کرنے کا موقع ملے تو یہ چیز میرے لیے آگے بڑھنے کے لیے اور موقع مواقع فرائیں فراہم کرے گی اس کے علاوہ میں میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے اپنے کام کے میدان میں تھوڑا جو ہے ریسرچ ورک کروں تاکہ یہ اور ایک یہ دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند ہو جائے میرے بعد کے آنے والے لوگوں کے لئے تو میں مینلی جو تلاش کر رہی ہوں یہ اس قسم سے مطلب رلیٹیڈ چیز میں ڈھونڈ رہی ہوں